اردو زبان بہت اچھی زبان ہے بہت پیاری زبان ہے اردو ہم لوگ زبانہ میں بہت پڑھتے تھے حدث پڑھتے تھے فجل وہ پڑھتے تھے بہت اردو میں بات کرتے تھے تہجیب کرتے تھے عجت کرتے تھے اور لوگ سب جو بولتے تھے بولتے تھے نہ م لے کہتے تھیں پڑھا لکھا آدمی اردو بول رہے ہیں آج کل کے بچہ لوگ کو ہندی پڑاتے ہیں انگلش پڑھاتے ہیں فرسی پڑھاتے ہیں وہ لوگ اردو کم پڑھاتے ہیں پہلا جام ہم لوگ اردو زیادہ پڑھتے تھے حدیث پڑھتے تھے فاجل نم پڑتے تھے بہنسست زبر پڑتے تھے نورانی پیدابتےے بہت پڑھتے تھے آج کل زمانہ میں بچہ لوگ سب عمل کرتے گارجن سب اس لوگ کو ہندی پڑھاتے ہیں انگلش پڑھاتے ہیں ب لے اردو کم پڑھاتے ہیں اردو کم پڑھاتے ہیں ہم لوگ اردو زیادہ پڑتے ہیں ع لوگ کو بولتا ہے تو کہتے ہاں یہ پڑھے لکھے آدمی ہے اردو بول رہے ہیں اس کچھ جان رہے ہیں بجھلیے تو اییے دیکتے اردو پڑ اردو بہت اچھا چیز ہے بہت بڑھیا چیز ہے اردو ہم لوگ پڑھے ہیں آج کل جب ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو اردو بہت اچھا چی ہے بہت ہم لوگ حدیث قلام پاک پڑے ہیں حدیث پھے فضائل پڑ رہے ہیں نغگرانی کےد بہت پڑے بلیے مرنے بات کیا ہوتا ہے مرد عرد پڑتا ہے حدث میں بہت حدیث پڑھے ہے اردو ہم لوگ بہت پڑھے تھے آج کل زمانہ میں اردو نہیں کوئی پڑھاتے ہیں گارجین سب کوئی ہندی انگلش پڑھاتے ہیں بچہ لوگوں کو کمزی پڑھاتے ہیں اردو